नमस्ते हमारे बेटे के शादी पड़ा है फूल चाहिए कितना लगेगा आपके पास वह स्टेज सजाना है थोड़ी वह शादी के सालगिरह में शादी के शादी के सालगिरह में मनाना है हाँ तो क्या क्या कौन कौन फूल खेत में हैं आपके ठीक हाँ हाँ हाँ ठीक है नहीं नहीं सब कोई हाँ अठारह से क्विंटल चा हाँ तो थोड़ी हम पैसे वाले नहीं हैं जो उसी में सोच विचार के जैसे थोड़ा सस्ती कर देना क्योंकि वह तो दो रुपए सैकरे जो जैते हैं वह सस्ते वाला माला थोड़ा कर देना क्योंकि हम पैसे वाले उतने नहीं हैं ज़्यादा नहीं जुटाए हैं आदमी उदमी हमको जगह भी कम है ऐसे पैसा भी कम लगाना है तो थोड़ी सोच समझ कर दे देना कि भारी कम में कम हो जाए क्योंकि यह हमारा इज़्ज़त भी हो जाए काम भी हो जाए क्योंकि बहुत पैसा वाले नहीं हैं सिर्फ़ खाने कमाने वाला है इतना हमारे पास सपोर्ट नहीं है ऐसा सोचना कि जैसे हमारा काम हो जावे आपको कुछ अच्छे से समझ कर अपना घरवाले अपने हमारे कि हमारे आस पास के हैं तो कुछ अच्छे से दे देंगे कि हमारा हो जाएगा इसीलिए दूसरे बाज़ार में नहीं गए आपके पास आए कोई बोले कि वह भैया के पास चले जाओ तो ऐसा दे देंगे कि मिल जाएगा तो थोड़ी सस्ते में दे देंगे तुम्हारा काम भी हो जाएगा और रिंग सेनेमी और उस समझ कर दे देंगे हम लोग लेने जाते हैं तो थोड़ी सस्ते समझ कर दे देते हैं घर के समझ कर हाँ हाँ

हाँ हाँ वही जैसे हम सोच रहे हैं मैंने यह सोचा कि जाएँगे तो देंगे कि नहीं तो अगला आदमी बोले की जाओ वह भैया